جی ہاں تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ اور برادریاں گزری ہیں جنہوں نے لڑائیوں جنگوں یا سیاسی کشمکش کے دوران مختلف علاقوں میں ہجرت کی ان کی کہانیاں نہ صرف دکھ اور قربانی کی مثالیں ہیں بلکہ بقا حوصلے اور نئی شروعات کی بھی علامت ہیں آئیے کچھ تاریخی مثالوں اور ان کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں نمبر ایک ہجرت ہے مدینہ حضرت محمد صلی اللہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے جب مکہ میں ظلم وستم برداشت کیا تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی چیلنج جان و مال کا نقصان اجنبی زمین میں نیا آغاز دشمنوں کا تعاقب محدود وسائل نمبر دو بر صغیر کی تقسیم تقسیم ہند کے وقت لاکھوں لوگ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہجرت پر مجبور ہوئے چیلنجز جان لیوا فسادات املاک کی تباہی بگر ہو جانا نئی سرزمین میں عدم قبولیت روزگار اور شناخت کا بحران سو سویت جنگ طالبان کے آمد اور مسلسل بدامنی نے کروڑوں افغانوں کو پاکستان ایران اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت پر مجبور کیا پنا گزیں ک کمپنیوں میں رہنا شہرت نہ ملنا ملازمت و تعلیم کی کمی عام چیلنجز جن کا مہاجرین کو سامنا کرنا پڑتا ہے ثقافتی اختلافات نئی جگہ میں رائج زبان لباس اور رسومات کو اپنانا معاشی مسائل روزگار رہائش تعلیم کی کمی ہجرت صرف صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں بلکہ یہ دل شناخت اور زندگی کی تبدیلی ہے ایسے لوگوں نے محض نے علاقے میں بس کر ہی نہیں دکھایا بلکہ اپنی ثقافت اور محنت سے ان علاقوں کو ترقی بھی اور تاریخ کا حصہ